हमर क्षेत्रमे उद्योगक विकास नहि भेल छै एहि लेल हमर क्षेत्रमे मने तकनीकक कमी छै जेनाकि कुटिर उद्योग केओ लगबय लए चाहय छै छोट मोट पा पापड़ जेना आलूके चिप्स ई सबके मशीनके आवश्यकता छै जाहिसँ की लोकके अगरबत्ती बनबऽके मशीनके सुविधा चाही जेकि हमर क्षेत्रमे एखन तक नहि आयल छै आओर अगरबत्ती भेल मोमबत्ती भेल आओर मधु मधुमक्खी पालन ई सब क्षेत्रमे जँ तकनीकी व्यवस्था है तऽ विकसित कयल कयल जा सकइए हमरो जिला उन्नतिपर जा सकइए आओर पैघ पैघ कम्पनी जेना हमरा सबके मकइ होइए एकर लेल कोनो कोनो ओकर तकनीकी जेकि देश विदेशमे बनय छै मकइके सामग्री ओ अगर बैठ जाइ अगल बगल नहि तऽ किसानके लाभ मिलतय आओर किसानके उचित पाइ मिलतय ओकर फसलके जेनाकि हर सुविधा चीज होइ छै लेकिन कौड़ीके भाव बिकाइ छै ओकर उचित मूल्य नहि मिलय छै समयपर जे जाइके लेल ई क्षेत्र गरीब पिछड़लमे छै आओर तकनीकी सुविधाके अति आवश्यक छै आओर सरकारसँ आग्रह छै जेकि हमर क्षेत्रमे एक उद्यमी काज कयल जाइ जैसे कि क्षेत्रके बेरोजगारी दूर होइ आओर तकनीकी असुविधा छै जेकि तकनीक गेल यऽ

सबके लेल विशेष कए कऽ देल जाइ